हैल्लो हैल्लो हैल्लो हैल्लो हैल्लो हां जी महा केह् हाल ऐ केह् हाल ऐ बस ठीक मैं वी ठीक मैं थोआढ़ा नम्बर इ'य्यां लैता हा हट्टी हट्टी कोला मैं तुस मैं पुच्छना तुसें थोआढ़े घर कोई कमरा ऐ खाली इक्कल इक्कल आऊं इक्कली गै नेईं नेईं आऊं इक्कली गै ओ पढ़ने आस्तै मैं लैना कमरा हां ते कराया फ्ही तुस किन्ने किन्ने धोड़ी देना तुसें कराया कमरा हां इ'य्यां देओ कोई पैंती सौ त्रै पैंती सौ चार ज्हार धोड़ी होई जाह्ग ते खरा हां बा बाथरूम बी कन्नै गै बाथरूम बी कन्नै गै बाथरूम बी कन्नै गै ऐ अच्छा ठीक ऐ फ्ही आऊं हां कोई नी आऊं आगी कल दिक्खी लैगी फ्ही शैल लग्गोग फ्ही तुस ठीक ऐ पंज छे ज्हार तोड़ी करूड़ो करयो करयो अगर सोफा शोफा लग्गे दा सारा किश है चलो ठीक ऐ ठीक ऐ आऊं आगी कल ते आऊं दिक्खी लैगी और और बी रोह्नदे लोक उत कन्नै और बी हैन और बी हैन कमरे लोक कराये पर रौंह्नदे जां इक हैल्लो अ'ऊं आक्खा नी इक्कै कमरा जां और बी लोक रौह्नदे न अग्गे पिच्छे अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ आऊं आनी ऐं फ्ही कल कल करने आं फ्ही गल्ल मिलियै करी लैन्ने आं

ठीक ऐ ठीक ऐ नेईं नेईं आऊं इक्कली गै ऐं